ڈاک ٹكٹ سكے اور چٹانیں ان تمام چیزوں كو جمع كرنے كی تعلیمی قدر بہت اہم ہے اس لیے ہم تمام لوگ بہت ساری چیزیں سیكھتے ہیں خاص طور پر ہمارے ثقافت ہماری تہذیب اور ہماری تاریخ اس سے پتا چلتی ہے چاہے وہ ڈاک ٹكٹ ہو یا پھر سكے ہو ان ساری چیزوں سے ہمارے پرانے رابطے ہیں جو كہ ہماری تاریخ كا پتا دیتے ہیں اس لیے اس كے علاوہ ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت اس سے جڑی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں جمع كرنا ایک تعلیمی قدر كی پہچان ہوتی جا رہی ہے اور اس كے علاوہ اس كے اندر تعلیمی قدر كی بہت اہمیت ہے جس سے ہم لوگ بہت ساری چیزیں سیكھ كر اسے اپنے كام میں لاتے ہیں